मैंने अपने लिए पहली वस्तु जूते लिए थे जो मुझे बेहद पसंद थे उसका रंग काफ़ी अच्छा था उसकी बनावट भी बहुत अच्छी थी पहनने में बहुत आरामदायक थे दिखने मे भी बहुत अच्छे थे और उसका मूल्य भी बहुत कम था इसको ले कर मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा ये जूते मैं अपने इस्कूल पहन कर रोज़ जाती थी और मुझे ये जूते बहु त पसंद थे